मदन सिंघु चौक आदिपुर रोटरी चौक लीलाशाह चौक दादा दुखायल चौक हेमू कालाणी चौक महाराज रागमल चौक ऐं आम्बेडकर चौक